हाँ सर नमस्कार जी सर हमको सहायता ये चाहिए की सर हमको वेकेशन का छुट्टी मिला है सर फ़िल्हाल में और हम को सर कहीं घूमने का प्लैनिंग था फ़ैमिली लोग बोल रहे थे चलो कहीं घूमने उसे वही थोड़ा गाड़ी के बारे में कुछ जानना था हाँ जी सर हम लोग हैं आठ लोग हैं हाँ तो सर ये एक गाड़ी में हो जाएगा तो जी सर रामू कुमार येस सर पचास साल सर ऐड्रेस है शक्ति नगर सोनभद्र उत्तर प्रदेश फ़ुल एड्रेस और सर हम को जाना है सर लखनऊ हाँ होटल तो चाहिए था सर एक क्योंकि फ़ैमिली ले के जा रहें हैं तो वो होटल में तो रहना ही पड़ेगा चाहिए था होटल हाँ वान वीक के लिए सर हम लोग जाएंगे तीन सितंबर को

हाँ सर तीन तारीख को जाएंगे और सर आने का हम लोग का प्लैनिंग था वही दस सितंबर को हाँ हाँ सर बढ़िया होटल है न सर अच्छा कोई दिक्कत नहीं होगा ना सर ड्राईवर जो जाएगा हमी लोग के साथ रहेगा वो अच्छा सर ड्राईवर बढ़िया है ना सर हाँ सर शराब वराब तो नहीं पीता है न भाई इतना दूर जाना है अभी रास्ते में कुछ हो जाए तो हाँ नाम तो सुना ही था जी सर सर हाँ सर हाँ सर अभी तो सहायता ऐसी कुछ चाहिए नहीं हम फ़ैमिली वालों से पूछ लें कुछ अगर उन को चाहिए होगा तो बताएंगे आपको हाँ सर हाँ सर तो

जी सर जी सर हाँ सर ओके सर और सर कोई दिक्कत तो नहीं है बस वही टाइम से अगर सुबह टाइम में आ जाएगा तो बढ़िया ही है जी सर ठीक है सर तब धन्यवाद रखते हैं फिर